हमारे यहाँ चारा भैंस के लिए जैसे घास उपलब्ध अगर बारिश हो गई तो चारा हरा भरा रहता है तो भैंस को या गाय को कोई तकलीफ नहीं होती है लेकिन सूखा पड़ने से समझो या चरी हो गया तो गर्मी के दिनों में कुछ लोग चरी बो देते हैं तो उसमें पानी टाइम से अगर नहीं भरा तो अगर समझो कि वो भैंस या गाय उस चरी को खा लिया तो खाने के बाद क्या होता उसको पॉइज़न हो जाता है पॉइज़न होने के बाद पशु एक्सपायर भी कर सकता है तो पशु के लिए और दूसरी बात कि बारिश नहीं हुआ तो घास जैसे सिवान में बारिश हो गया तो होती है होने के बाद वो चरने के बाद पशुओं की गर्मी को वजह से तबियत खराब या प्लास्टिक या बोरी या कुछ भी जैसे भैंस गोरू प्लास्टिक का कोई भी वस्तु खाता है तो उसके लिए उसके पेट में दर्द सा बनने लगता है और तकलीफ होने से भैंस गोरुओं की मृत्यु हो जाती है तो हम अपने भैंस गोरुओं के लिए अच्छी सी उनको चरनी पहला बनाएँगे और खान पान उनका सही जैसे बरसिन हो गया वो खिला सकते हैं और चरी समझो बोया है और गर्मी में गलती से अगर उस चरी में पानी नहीं है तो उसको नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि उसमें तकलीफ हो सकती है उसको तो ऐसा नहीं करना है हमको अपने गोरू भैंस पर बहुत सही उनको बताना है और समझाना भी है कि ये हम खिलाने से हमको हमारे भैंस गोरू को अच्छा होगा ठीक